तारा जे उगै छै कोइ आदमी एहन रहै छै जे तारा उगलक तऽ मनि माँगलक से हे भगवान हे अल्ला हे सुरुज हे तारा ई समान हमरा भऽ जेबऽ तऽ ई चीज हमरा भऽ जेतऽ बाले बच्चा भऽ जेतऽ तऽ तोरा हम ई करबै ई चढ़ेबऽ ओ चढ़ेबऽ पूजा पाठ करबै कि हे सुरुज महारानी तोरा हम हाथ उठेबऽ किछु कहि सकै छै किछु जकरा पूरा भऽ जाइ छै से तऽ ओ आदमी कहि दै छै